خبروں میں سماجی ثقافتی مسائل پر بحث اور مباحثہ عام بات ہے میڈیا میں کچھ مخصوص سماجی ثقافتی مسائل مسلسل اجاگر ہوتے رہتے ہیں یہاں چند اہم مسائل کا ذکر کیا گیا ہے جو میڈیا میں اکثر زیر بحث آتے رہتے تعلیمی معیار تعلیمی نظام کی خامیاں اور ان میں بہتری کے لیے جانے والے اقدامات خصوصی ضروریات والے طلبہ خصوصی ضروریات والے طلبہ کے ناکافی تعلیمی سہولیات اور ان کے حقوق صحت عاملہ صحت کی سہولیات جیسے دہی اور شہری علاقوں میں صحت کی سہولیات کی کمی سرکاری ہسپتالوں کی حالات اور صحت عامہ کے مہمات ذہنی صحت ذہنی صحت کے مسائل اور ان کے بارے میں آگہی کی کمی صنفی مساوات خواتین کے حقوق خواتین کے خلاف تشدد جنسی ہراسانی اور صنفی مساوات کے حوالے سے مسائل ہیں صنفی صنفی تعصب کام کی جگہوں پر اور دیگر مقامات پر صنفی تعصب اور اس کے اثرات ہے مذہبی اقلیتیں مذہبی اقلیتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے مسائل ذات پات کی بنیاد پر امتیاز ذات پات کی بنیاد پر امتیاز اور اس کے خاتمے کے لیے جانے والے اقدامات ماحولیتی مسائل آلودگی فضائی آبی اور ذہنی طور پر یہ ہوتا رہتا ہے